मैथिली भाषामे तऽ बहुत सारा मुहावरा छै जाहिमे कि रोजमर्राके गपशपमे प्रयोग होइ छै कि मुहावरा होइ छै नओ दू एगारह होनाइ तऽ ओकर मतलब भेल कि तू चल हम आबै छी इएहसब बहुत सारा एहन मुहावरा छै जकर प्रयोग करल जाइ छै गपशपमे आओर कहै छै तू चल हम आबै छी इहो कहि सकै छिए मैथिली भाषामे बहुत वाक्यांश मुहावरा गपशपमे छै जे प्रयोग कऽ रहल छिए आओर एकरा लेल जे छै मुहावराके बहुत बातशातमे गपशपमे बहुत मुहावराके प्रयोग होइ छै